आमगे गांवांत जायते स्पोर्ट्स आहात आत एक एग्जाम्पल दवरून एक फुटबॉल मॅच पयताना कितें जाता की आमचे जरी तर आमचे गांवचे भुरगे दुसरे गांवांत वचून वा दुसऱ्या गांवकारां कोडे गेम हेळटा सो तेन्ना किदें जाता आमचो सोगलो जर लोक गांवचो आमचो गांवचो ते भुरग्यां आमगे भुरग्यांक एनकरेज कोरपा ते दुसरे कडेन वेता आनी तांकां एनकरेज कोरपा सोगलो लोक आपूण सगलो फ्रेंडली जाता आमगे सोगले गोंयचे गांवचे भाव भयण्यो सोगल्यो बाराबोर वता सो ती फ्रेंडशीप वाडटा थिंगां आनी तेंकां एनकरेज करून सारकें तेंकां बरी मुखार सोरपाक टीम स्पिरट दिवपा आनी सगळें हें करून सगळें आमी स्ट्रेस फ्री जाता स्पोर्ट्स लोकांक बाराबोर हाडटा आनी हातींतल्यान ते सगळे गेम पळोवपाचे आनी जरी तर आमी खेळटा खेळीट आसतना कितें जाता की हांव दुसरे कडेन केन्ना केन्ना मिक्स्ड जाता न्ही हे गांवचे लोक ते गांवचे लोक सगले मिक्स करून एक बेस्ट टीम काडटा गोंयची आनी मागीर गोवा गोवा टीम दुसरे स्टेटांक खेळोंक वेता तेन्ना किदें जाता दुसरे दुसरे गांवचे लोक सगले फ्रेंडशीप मारतात आनी हें सगलें करून बाराबोर काम करता बाराबोर चिंतता बाराबोर कितको जिकपाचें कितें कोन्न आमचें टिम वर्क म्हूणटा तें सगलें कितें कोन्न खेळपाचे कशें करून जिखपाचे ते सोगले मेळोन टीम वर्क जाता आनी खेळोन खेळोन आमचे फिजिकल स्ट्रेस देंवयता आनी मेंटल हेल्थ वाडता मेंटल हेल्थ मनी की आमकां चिंतपाचें चोड स्ट्रेस ना तकलेन पूण बरें भशेन हेल्थ वाडटा